जोंनि बर'नि दाउ हांसो फिसिनाय जोङो बिदिनो दाउ लायो हांसो लायो फ्रायनो जोङो हांसो दाउ फिसिनानै एखम्बा दाउ फानहैयो एखम्बा बिदिनो दावदैखौ जोङो एखम्बा बुरजा दैनाय जायोबा फिसियो बेखौनो एखम्बा जों बाजाराव लाङो गिदिर देरबा बिदिनो मासेआव हांसोखौ फासस' गाहाम मोनो बेजोंनो जोङो फाननानै जोंनि बाजारावथ' फासस'आनो जोंनि माबा आबार खालामनानै फिनानै फाननायाव जों फासस'खौनो जोङो बुरजा मोननाय जायो ओमफ्राय जोङो फान्नानै जोङो मैगं थाइगं लाबोयो संख्रि बानलु लाबोयो फिसियो दिनै एखम्बा हांसो फिसिनायावबो अनेख खस्थ' दं आरोखि जोङो एखम्बा हांसोआ सान्दुं दुंबा गरम जाबा दैज्लां बोथोरावथ' गरम जायो सान्दुंखौ गरमखौ सहाय हायाबा बिदिनो लेंग्रा जायो लेंग्रा जानानै बिदिनो थैयो बिदिनो जों मुलि होबाबो एखम्बा फाहामनो हाया आरो एखम्बा फोथांनो हायो दाउ फिसियो जोङो दाउखौ जोङो बिदिनो गिदिर खालामनानै फाननाय जायो आरोखि दाउ हांसो फिसियो फानो एखम्बा न'आव जाख'नो हायाबा जों फानो बेफोरखौनो खरस लाबोयो फान्नानै बेफोर दाउआथ' मेसें बोथोराव बेमार जायो आरोखि बिदिनो खर' गिदिंनाय बायदि जानानै गोग्लै ग्रबनानै थैलाबायो एखम्बा थेनथ'नानै थैयो बिदिनो जोङो दावखौ मुलि होनानै जोङो एखम्बा फाहामनो हायो एखम्बा फाहामनो हाया आरोखि एखम्बा समाव जोङो बे दाउ हांसोखौ आबाद खालामनानै जों न'आव जाख'नो हायाबा जों फानहैनाय जायो एखम्बा दाउदैफोरखौबो जोङो बुरजा दैनाय जायोबा फाननाय जायो आरोखि जों आबाद खालामो बेखौनो दाउ हांसो लानानै जोङो ओरैनो दाउ हांसोखौ बांसिन फिसिनाय जायो आरोखि बिदिनो बयलार दस्रा ख्रसफोरखौथ' जोङो बांसिनानो फिसिनाय जाया एखम्बा फिसियो बिदिनो बिसिनोथ' दाउ बयलार दस्रा माबाफोरनो बिदिनो दाना होयो बायनाय दाना बाजारनिफ्राय जोंनि न'नि फिसिनाय दाउनोथ' जोङो एंखुर सारना होयो ओंखाम सारना होयो माय सारनानै होयो बेखौ जों फिसियो आरोखि जोंनि दाउ हांसो फिसिनानै जोङो खरस खालामनानै लाबोयो एखम्बा बेजोंनो संख्रि बानलु जायो एखम्बा जोङो फिसाफोरनि लेखा फावथेन नांगौआवबो जोङो बे दाउ अ' हांसो फोरखौ फिसिनानै आबाद खालामनानै जों फान्नानै होफैनाय जायो आरोखि जों मानसिनि सायावसो दाउ हांसो गासिबो आबारा मोजां जायो दाउसा फिसा फिसा दिखुरा खालामनानै जों फानो एखस' दुइस'नि ओंखायनो जों एखम्बा खासि खालामनानैबो गिदिर गिदिर खालामनानैबो फानो फ्रायनो जोङो दाउ हांसोफोरखौ बुरजा बुरजा एखम्बा फिसिनानै मोनो एखम्बा मासे मानै फिसिनानै मोनो जों बेखौनो आबार खालामनानै फानो दाउ हांसो फिसिनानैनो जोंनि संसार जानायावनो जोंनो नांगौ दाउ हांसो बिसोरखौबो फिसिनाय जायो आरोखि फोजोबनाय जाबाय